ई प्रश्न अद्भुत अपनेकेेँ कौन मौसम नीक लगैत अछि अहाँकेँ किआक नीक लगैत अछि तऽ हम बताबी जे सम्पूर्ण जगतके लोककेँ बसन्तके जे मौसम बासन्तिक मौसम ओ नीक लगैत अछि एहिमे कोनो दू मत नहि परञ्च प्रत्येक मौसमके अपन एक विशेषता एक सुगन्ध एक ओकर जे छै से उपयोग अगर ग्रीष्म नहि होयत तऽ की शरदके आनन्दलऽ सकब शरदके बर्दास्त कऽ सकबय अगर शरद नहि होयत तऽ ग्रीष्मके आनन्दलऽ सकब अगर बरसात नहि होयत तऽ की वर्षाके मौसम अगर हटा देल जाय तऽ भारत कृषि प्रधान देश की हाल होयत सम्पूर्ण देशकेँ तैंसभ मौसम अपना जगह पर सुन्दर अछि आओर नीक लागैत अछि एहिमे बसन्त बेसी नीक चूँकि ऋतुराज बसन्त सभकेँ मनके मोहैत छथिन